گڈ مورننگ ٹو جی سر بولیں یس یس یس انشورینس ایجنٹ بول رہا ہوں کیا چاہیے آپ کو ہیلتھ انشورینس چاہیے آپ کو

اچھا ہیلتھ انشورینس آپ کو چاہیے اس میں کیا آپ کو مطلب سال کے لیے چاہیے یا پھر پورے مطلب لائف ٹائم کے لیے چاہیے دیکھیے ہمارے یہاں جو ائیرلی اکثر و بیشتر لوگ جو لیتے ہیں نا تو ایئرلی لیتے ہیں تو ائیرلی سال کا لیتے ہیں تو اس کے مطلب جو بھی آپ کو سال کا ہی ہوگا وہ آپ کو پیمنٹ کرنا ہوگا آپ کو انشورینس مل جائے گا رہی بات انشورینس کس کام میں آتا ہے دیکھیے انشورینس جو ہے آپ اگر لے لیں گے جیسے آپ بیمار ہو رہے ہیں اچانک سے کہیں بیمار ہو رہے ہیں آپ علاج کے لیے جا رہے کہیں تو وہاں مہنگے دوائی ہیں تو آپ اس اس انشورینس کے ذریعے آپ کو سستا کر دیا جائے گا پرسنٹیج آپ کا بنا دیا جائے گا اتنا پرسنٹ آپ کا جو ہے کنسیشن ہو جائے گا اس انشورینس سے آپ کا یہ فائدہ ہے جیسے مثال کے طور پہ جیسے گاڑی وغیرہ کا انشورینس بنتا ہے تو وہ انشورینس کی وجہ سے گاڑی ایکسیڈنٹ کر جاتی ہے تو انشورینس سے یہ فائدہ ہوتا کہ گاڑی کا اگر انشورینس ہوتا ہے نا تو اس گاڑی کو جو ہے زیادہ فائن نہیں مارا جاتا ہے اگر پولیس کے پاس پہنچ گیا تو گاڑی کو زیادہ مطلب یہ نہیں ہوتا ہے انشورینس انشورینس یہ اسی طرح ہے ہیلتھ انشورینس ہے آپ کو یہ فائدہ دے گا آپ بنا لیں گے سال کا بنائیں گے تو سال بھر میں جتنے بیمار ہوں آپ کہیں جا رہے ہیں کسی کے کسی بڑے ہاسپٹل میں جی نہیں نہیں فیس آپ کو جیسے اگر سال کا چاہیے تو جمع کرنا ہوگا اور اگر لائف ٹائم کے لیے چاہیے تو ہر سال جمع کرنا ہوگا سال کے حساب سے آپ کو پیسہ لگے گا اسی حساب سے آپ کو جمع کرنا ہوگا ہمارے یہاں جو چلتا ہے وہ ہر طرح کا ہے انشورینس آٹھ سو نو سو آٹھ سو سے شروع ہوتا ہے ائیرلی آپ کو آٹھ سو روپئے جمع کرنا ہوگا ہاں یہ ہے کہ ہما ہم سے تو ملاقات نہیں ہوگی ہمارے مطلب جتنے کام کرنے والے ہیں آپ لوکیشن سینڈ کر دیں گے ہاں اور جتنے میں آپ کو واٹسیپ پہ میسیج کر دوں گا جو جو مطلب آپ کو پروف کی ضرورت پڑے گی ہمارا جو کام کرنے والا بندہ ہے وہ آپ کو آپ سے کونٹیکٹ کر لے گا ہم اس پہ جو ہے آپ جو ہے میرے نمبر پہ لوکیشن سینڈ کر دیجیے گا اور نمبر سینڈ کر دیجیے گا پھر میرا عملہ جو ہے آپ کو جو ہے اس پہ کونٹیکٹ کر لے گا اور جو جو پروپ لگے گا آنلائن کر کے آپ سے جو ہے آپ کا جو ہے ڈاک کے ذریعہ آپ کا انسورینس آپ کے لوکیشن پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے اوکے ہاں نمبر بھی سینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اوکے اوکے